हाँ मुझे पाँच संख्या याद है एक लाख बीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे दो लाख बाईस हज़ार चार सौ अस्सी तीन लाख चार हज़ार पाँच सौ दस पाँच लाख अस्सी हज़ार छः सौ बारह आठ लाख तीस हज़ार बयालीस